جی میں اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے جب اسکول میں پڑھا کرتا تھا تو رننگ کلب میں جایا کرتا تھا دوڑنے کے لیے اور ہمیشہ دوڑتا تھا کبھی پیچھے رہ جاتا تھا کبھی آگے نکل جاتا تھا اور یہ تجربہ کافی اچھا رہا ہمیشہ سے اور میں اس کا بہت شوقین بھی ہوں اور مجھے پسند ہے رننگ کرنا